हमारे उत्तर प्रदेश में मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय साधन हैं हेट संग हिंट मतलब वो संगीत है जिसे लोग गाकर सुनाकर सुनकर अपने मन को शान्ति और हृदय में उल्लास पैदा होता है और आनंद होता है अनुभव आनंद का अनुभव होता है और हमारे उत्तर प्रदेश में ही लोग नृत्य से फिल्में देख के मतलब रासलीला है हमारे उत्तर प्रदेश का मशहूर उसको देखते हैं लोग उसको देख के मन में जो अनुभव होता है आनंद होता है उससे लोग उससे अपना मनोरंजन करते हैं सिनेमा पिक्चर देखते हैं और चैती है उसको गाते हैं होली है उसको गाते हैं इससे अपने अपना सुख का अनुभव करते आनंद का अनुभव करते हैं और अपना इंटरटेनमेंट करते रहते हैं और अपने को उसमें मस्त रखते हैं इधर उधर से कोई मतलब नहीं रखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की एक खासियत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना आनंद का अनुभव गाने गाना सुनना गाने खुद गाना दूसरों के गाने हो रहे तो उसको सुनना रंगमंच करवाना होली चैती ये सब गाना करके अपने सुख का अनुभव लेते हैं अपना आनंद लेते हैं किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं किसी से इधर उधर नहीं करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की खासियत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को व्यस्त रखते हैं और अपना एक अलग ही लोकप्रियता बिखेरते रहते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मशहूर बनारस में है संगीत है जो कि पूरे वर्ल्ड पूरे भारत लेवल पे फेमस है वहाँ का संगीत वहाँ का शहनाई वाद्य बाँसुरी वाद्य जिससे कि उसको सुन के एक अलग ही अनुभव होता है एक अलग ही अपनी छवि बिखेरता है जन मानस में एक अपना अलग ही उल्लास होता है शादी विवाह में हमारे यहाँ नृत्य होता है गाने होते हैं उससे एक जो लोग सुनते हैं उनको अलग आनंद उल्लास हर्ष महसूस होता है और हमें ये मिलना भी चाहिए कुंठित होना दुःखी होना मतलब मन में ग्लानि रखना उससे अच्छा है कि हम कोई चीज़ सुनके गाके हँस के बोल के नृत्य करके उससे हम अपने दुःख को दूर करें और हर्ष महसूस करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही देन है मेरा ये ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर अपना समय इसी में व्यतीत करते हैं और करना भी चाहिए ताकि इंसान स्वस्थ रहे मस्त रहे और अच्छा रहे यही मेरा सोच है और अपना संगीत नृत्य चैती होली ई सब अपना गाते रहना चाहिए